राजस्थान में हथ सां ठहियलु मुद्रित वस्त्र फर्निचर चमड़े जा कम आभुषण पेंटिंग मिट्टी जा बर्तन ऐं धातू शिल्प सॼी दुनिया में प्रसिद्ध आहे राजस्थान में बि कला ऐं शिल्प खेत्र जा माण्हू नई टैक्नोलॉजीअ जो उपयोग कंदा आहिनि ऐं टैक्नोलॉजीअ जो इस्तेमाल करे ॾाढी सुठी सुठी शयूं ठाईंदा आहिनि ऐं टैक्नोलॉजीअ जे इस्तेमाल करे जल्द बि था ठाहे छॾनि डिज़ीटल मिडिया जी ज़रिए कला ऐं शिल्प जा माण्हू पंहिंजे समाननि खे ऑनलाइन अपलोड करे माण्हुनि तां पहुचाईंदा आहिनि ऐं नई टैक्नोलॉजीअ जे मशीननि खां ज़रिए थ्री डी प्रिंट बि कंदा आहिनि कला ऐं शिल्प जा जुड़ियलु माण्हू पंहिंजी शयुनि खे ऑनलाइन अपलोड कंदा आहिनि ऐं ऑनलाइन मार्किट प्लेस जी मदद वठी करे पैसो बि त कमाईंदा आहिनि अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी हेतिरी वॾी वई आहे अॼुकल्ह जे वक़्त में सब ऑनलाइन शॉपिंग कंदा आहिनि हिन लाइ करे ऑनलाइन शयुनि खे अपडेट करण था ऐं पैसो बि कमाईंदा आहिनि